साढ़ी जियां पोलटिकल पार्टी न ओह् साढ़े जम्मू कश्मीर च पंज छे पार्टी ही शरू बिच्च पैह्लें हून बी तुस दिक्खो इस बेल्लै दो त्रै पार्टियां जेह्कियां आम चला दियां न लेकिन कोई बी अपनी हकूमत जेह्की ऐ स्हेई तरीके कन्नै नेईं करी सकी आस्ता आस्ता केह् होआ के लोकें दा रुझान जेह्का चेंज होंदा गेआ रुझान चेंज होने दी बजह कन्नै पार्टियां बी कुसै आखेआ फलानी गी वोट देओ कोई आक्खै फलानी गी वोट देओ वोट चलदे रेह् लेकिन हून पिच्छे दिक्खो थोह्ड़े दिन होए थोह्ड़े दिन इयां के साल डेढ साल जां चार पंज साल होई गे जंदू दी ऐ य़ू टी बनी दी ऐ साढ़ी जम्मू कश्मीर स्टेट जेहकी ऐ यू टी बनी दी ऐ उत्थें उत्थें के ऐ के उत्थें मिगी गवर्नर दी जेहका साढ़े एल जी साह्ब हे पैह्लें गवर्नर साह्ब हे अज्जकल एल जी साह्ब आई गे उ'नें बी जानि के कोई खास जम्मू कश्मीर दी तरक्की अपना ध्यान नेईं दित्ता ते अज्ज जेहकियां हून पिच्छें इलेक्शनां होइयां इलेक्शनां होइयां जानि के उस एल जी दे इस टाइम बिच्च कोई खास कम्म जेहका नेईं होई सकेआ स्टेट दा कम्म जेहका नेईं होई सकेआ हून हून केह् ऐ हून गौरमेंट दे फारमेशन आई गेई गौरमेंट दी बनी ते गेई लेकिन हून बी दिक्खो कोई खास कम्म जेहके नेईं होआ दे ना अस एह् चाहन्नें कि इक अगर गौरमेंट बनी ऐ ते सारियां साढ़े जिन्ने बी डिस्ट्रिक्ट आए श्रीनगर दे डिस्ट्रिक्ट आई गे जां इस ते जम्मू जम्मू दे आए इं'दे सारे बिच्च कम्म ते होना चाहिदा होर बराबर जेहकी ऐ बराबर जानि के बराबर दा ऐ हिस्सा जेहका ओह् दौनें गी मिलना चाहिदा कम से कम जम्मू गी देओ तुस इद्धर बी देओ हून नौकरियें दा मसला ऐ बच्चे जेह्के बेकार न इन्ने इन्ने पढ़े लिखे दे न ते कोई उं'दे पास्सै ध्यान नेईं ऐ नौकरियें दे मामले च ऐ गै नेईं ऐ हून डिपार्टमेंट जेह्के हैन तुस कोई बी डिपार्टमें ट दिक्खी लैओ बड़ियां सारियां पोस्टां जेह्कियां न बड़े सारे पद न जेहके ओह् खा'ल्ली न खा'ल्ली की ना के एह् गै नेईं ऐ नौकरियां मासला गै निं ऐ तकीन ऐ मेरा ख्याल ऐ दो हजार बारां दे बाद टीचर दी लिस्ट कोई कड्ढी गै निं इक टीचर दी निं ऐ बाकी बी कोई लिस्ट जेह्की इनें नेईं कड्ढी ऐ ते ओह् कि'यां देश दा सुधार कियां होना ऐ साढ़े जम्मू कश्मीर दा सुधार कि'यां होना इस आस्तै में एह् चाह्न्नां कि कम से कम इसगी जानि के थोह्ड़ी इम्पलाएमेंट जेह्की इद्धर बी तवज्जो दित्ती जा इमलाएमेंट आस्तै ता के बच्चें गी नौकरियां थ्होन ओह् बी अपनी रोजी रोटी जेह्ड़ी ओह् अराम कन्नै चलाई सकन बेह्ले रौह्ङ जिसलै ते हून जियां बेह्ले होई गे उ'नें जरूर कोई माड़े कम्म करने होर उं'दे बिच्च बड़ी सारियां विद्धतां जेह्कियां बुराइयां जेह्कियां न ओह् आई बी सकदियां न ते इस बास्तै मेरी जियां ताकीद ऐ जेह्की अज्जकल दी सरकार आई ऐ उ'नेंगी एह् सारा सोचना चाहिदा होर कम से कम इम्पलाएमेंट जेहकी ऐ बच्चें गी देनी चाहिदी थैंक्स